اردو زبان کی سب سے منفرد خصوصیت اس کی نرمی اور شرینی لہجہ ہے یہ زبان سننے والے کے دل کو چھو لیتی ہے اردو شاعری دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے میر غالب فیض اور اقبال جیسے شعرا نے اردو کو امر کر دیا ہے اردو میں الفاظ کی چناؤ بہت نفیس اور مہذب ہوتی ہے یہ زبان محبت ادب اور تہذیب کا عکاسی ہے اردو میں عربی فارسی اور ترکیبی ترکی زبان بھی شامل ہیں یوں کہا جائے تو اردو کے معنی ہی لشکر ہوا کرتے ہیں اور لشکر سے مراد مختلف زبانوں کو ملا کر اردو بنی بنائی گئی ہے